सरकारान तरणाट्यांचें कौशल्य वाडोवपा खातीर खुबश्यो योजना काडल्या तातून स्कील डॅवलपमँट आनी वोकेश्नल ट्रेनींग ही हितुंतल्यान दुसऱ्या दुसऱ्या इंडस्ट्रीन जें किदें कौशल्य जाय त्या प्रमाणे थोडी थोडी ट्रेनींग तांकां तेन्ना दिली वयता जितून तेंकां तांच्यो तांचें कौशल्य वाडोवपाची एक संद अशी मेळटा जितुंतल्यान ते आपूण चड बरें काम करून आपलें कौशल्य वाडोवपाक शकता